घरेलू खाना तो हम बना सकते हैं बनाते हैं लेकिन कुछ ऐसा खाना है बाहरी जो उनको कठिन होता है जैसे मोमोज हुआ मंचूरियन हुआ चौमिन हुआ बर्गर हुआ ये सब हम नहीं बना सकते हैं इसके लिए हम ज्यूटूब पर देखते हैं कैसे बनाना चाहिए मोमोस कैसे बनाना चाहिए मंचूरियन कैसे बनाना चाहिए उसको हम यूटूब पर देखते हैं जो कैसे बनाना चाहिए देखे हैं हम मोमोस बनाने के लिए ओ मैदे का यूज किया जाता है उसमें से बेकिंग सोडा डाला जाता है और उसको भून के थोड़ा देर रखने थोड़ा देर रह एक घंटा छोड़ दिया जाता है उसके बाद उसको बेल के उसमें पत्ता गोभी काट काटा जाता है पत्ता गोभी और उसमें सारे शिमला मिर्च वगैरह मसाला उसाला डाल के उसको भून के उसमें भर के बनाया जाता है मैंने यूट्यूब पर देखा है कठिनाई तो है लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम भी सीख के बनाएँ अभी तक तो बनाएँ नहीं हैं ऐसे मंचूरियन ये सीखना चाहते हैं बनाने के लिए वो भी यूट्यूब पर देखे हैं कठिन कठिन तो लगता है लेकिन यूट्यूब पर देखे हैं जो कैसे बनाया जाता हैं उसमें हैं सारे हरे सब्जियाँ लगते हैं बंदा गोभी लगते हैं शिमला मिर्च लगता है गाजर लगता है और जेकिंग सोड्डा लगता है थोड़ा सा उसमें मैदा लगता है और उसको पानी में भिगो के बंदा गोबी को काट के सब्जियों को काट के थोड़ा सा पानी नमक डाल के उसको हल्का पानी में मोमोस को भिगो के और बॉल बनाया जाता है ऐसे करके कुछ दे देखे हैं उसमें जो ऐसे बनाया जाता है कठिनाई तो लगता है लेकिन अभी बनाए नहीं हैं कोशिश कर रहे हैं कि हम भी बनाए अभी तक तो कोशिश किए हैं बनाने का कर रहे हैं कोशिश हो जाएगा तो बना लेंगे